हॅलो सिमोनीक रोजीन म्हाका मातशे ऑर्डर दिवपा जाय आसलोली तुमची प्लेट केशी कँटिना प्लेट केशी आ आ होय होय टू फोटी ओके आनी म्हाका एक पुलांव जाय आहलो काफ्रियाल जाय आहले म्हाका नुडल्स जाय आहले आनी बिर्याणी जाय आहली सो सो इतले पोयशे कितले कितले जातले आ तोरी टेन ठावजण जाताय ओके आनी कांय सोवाय जायना आं

बरे नायन ठावजण दी म्हुणटा बोरें तोर तेशे जाल्या तूं म्हाका केपें वागोना वागोना केपें हाडून दी तिकांडेन दी ट्वेंटी फोर्ताडेन ओके चल बाय